قانونی دستاویز جو ہوتے ہیں بڑے مشکل سے بنائے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں ایم ایل اے کا جو بھی ہمارے یہاں کے ایم ایل اے ہوتے ہے ایریے کے ان کے پاس جانا پڑتا ہے ان سے ایک لیٹر لکھوانا پڑتا ہے کہ بھائی ہم یہاں کے باشندے ہیں اگر وہ لکھ کر دیں گے لیٹر تو ہمارا آدھار کاڈ ووٹر آئی کاڈ اور پین کاڈ بنے گا نہیں تو ہم یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں تو اسے ذمہ داری لینی پڑتی ہے اور اٹھارہ پلس کے ہو گئے تو تبھی وہ ہمیں لکھ کر دیتے ہیں اور کسی کارن بس ہم نے اسکول میں پاس آؤٹ نہیں ہیں یا ہم ان پڑھ ہیں تو ان کے لیے تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ان پڑھ کے لیے اگر آپ کے ایم ایل اے سے جان پہچان ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایم ایل اے سے جان پہچان نہیں ہے تو آپ کے ڈاکومنٹس بن ہی نہیں سکتے بہت مشکل ہوتا ہے دلال بیچ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چالیس ہزار پچاس ہزار سوری چار ہزار پانچ ہزار روپئے دو تو ہم آپ کے ڈاکومنٹس تیار کر کے دیں گے ادروائز وہ پریشان پریشان پریشان ہی کرتے رہتے ہیں